साईं ट्रावेल्स मां था ॻाल्हायो हा हिनजो त तव्हां गाॾी जेका बुक कराई हुई ड्राइवर न आयो आहे ऐं ड्राइवर न ईंदो त देरि थींदी त मूंखे ट्रेन छॾिजी वेंदी मूंखे नुक़्सानु थींदो इनकरे तव्हां ऐं मुंहिंजी जेका टैक्सी बुक कयुल अथव न उहा कैंसिल कयो